मतलब कि साढ़ी जेह्ड़ी हा ना ओह् इक ना अस कट्ठे रौंह्दे हे साढ़ी कट्ठी फैमली ही पूरा परिवार अस कट्ठे रौंह्दे हे इयां ते रुट्टी बनाने दा टाइम घट्ट ही लगदा हा कि कदें चाची बना दियां कदें मम्मी बना दियां जेल्लै कोई घर मतलब कि नेईं होंदा हा असें सिक्खी दी गै बड़ी घट्ट रुट्टी ही आंदी गै नेईं ही इन्ना मतलब कि कुसै बेल्ले मिगी मम्मी नै कम्म लाना ते दादी ने आक्खना नेईं नेईं अजें रौह्न दे निक्के निक्के हत्थू न एह्दे कुत्थै फुलके बनाने गी लाना कुत्थै इसी रुट्टी बनाने गी लाना ते नेईं उनें आखना नेईं नेईं इसी आनी चाहिदी बनाना फुलके बनाना आना चाहिदा सब्जी बनाना आनी चाहिदी इसी ते फिर बल्लें बल्लें में मतलब कि शुरू कीता बनाने फुलके दादी ने बी मेरे कन्नै बौह्ना उ'नें आक्खना ना कल्ले कुतै सेक नेईं लग्गी जा कुड़ी गी कि'यां बनाने इन्ने फुलके कि'यां बनाने ते फिर मम्मी ने आक्खना ऐ जेल्लै तक दिक्खो हा बनाह्गी नेईं ते इ'नें कि'यां सिक्खना ऐ इक दो बारी इसी बनान देओ ते फ्ही जेल्लै में बनाने गी बौह्ना फुलके ते मेरे चाचू जेह्ड़े न ते ओह् आखदे हा ना ना अज्ज तू फुलके बनाने गी बैठी दी अज्ज में बड़े ज्यादा फुलके खाने न ओह् मीं बनान नेईं हे दिंदे हे उनें आखना नेईं तू नेईं बनानी ऐ रुट्टी लेकिन में बनाने ते गर्मी बी होंदी ही दादी ने आखना तू इक कम्म कर थोह्ड़े बड्डे बड्डे फुलके बना अहें जेह्ड़े दो फुलके खा ओह् इक्को फुलका खा तेरा अहें तू थोह्ड़े बड्डे बड्डे बना ते इक दिन साढ़े में फुलके बना दी ही ते साढ़े घरै कन्नै गै कोई आया उें आखेआ तूं बड़ा बड्डा फुलका बना दी में उनेंगी आखेआ के नेईं मेरी दादी ने आक्खे दा ऐ कि जेह्ड़ा दो फुलके खंदा होग ओह् इक्को फुलका खा ते हून अजें तगर मेरा ब्याह होई गेदा ते में जेल्लै बी जन्नी ते ओह् मी ओह् जरूर एह् गल्ल पुच्छदे आखदे कि हून तेरा फुलका दो दा इक ऐ जा इक दा दो ऐ में आखेआ नेईं हून में इक दा दो फुलके बनाई लैनी आं मतलब कि जेह्ड़ा हून इक खंदा ओह् मेरे हत्थ दे फुलके दो खंदा मिकी हून बनाई हून मतलब कि बनाने हा हून रुट्टी जियां हून बड्डे बड्डे होआ ने आं जियां हून साढ़े ब्याह होई गे ओह्दे बाद इत्थै आनियै बी पैह्ले दिखदे रेह् इत्थै भई केह् स्हाबें कन्नै रुट्टी पक्कै दी ऐ कि'यां कि'यां बना दी जेल्लै इक कुड़ी ब्याह् होइयै दूआ घर जंदी ओह् बड़ा झकदी उसी झक्क लगदा रुट्टी भई खरा हून इनेंगी साढ़े हत्थें दी रुट्टी पसंद आंदी ऐ जां नेईं आंदी ऐ ते इयां बड़े पैह्लें दिखदे रौह्ना कि कि'यां कि'यां करै दे एह् कि'यां बना दे केह् करै दे फिर बस फिर बल्लें बल्लें हून बनाना शुरू करी ओड़ी फिर इनें बी साढ़े हत्थें दी रुट्टी लेई पेई स्बाद लग्गना हून जियां लाकडााउन हा लग्गे दा ते उल्लै ते बार ते सारा कुछ खाना बंद होई गेदा हा ते सारे यूट्यूब उप्पर दिखदे हे केह् केह् बना दा औल्लै बड़ा किश घर बनांदे हे कोई देहीं पल्ले बना दा कोई चाट पापड़ी बना दा कोई गोलगप्पे बना दे एह् सारा किश असें घर बनाया बनांदे हे यूट्यूब दिक्खी दिक्खी एह् सारा किश घर बनांदे हे मेरी बेटी ऐ ओह् बी हून यूट्यूब दिक्खियै दिक्खियै बड़ा कुछ बना दी कंदे सेंडबिच बना दी कदें पिज़्जे पास्ते एह् अजकल हून चली पेदे न पैहले एह् कुछ नेईं हा पैह्ले सिपंल रुट्टी दाल चौल इयेै रुट्टी ही खाने आस्तै एह् कुछ नेई हा बर्गर पिज़्जे पास्ते एह् सारा किश हून आया